हैल्लो नमस्ते हांजी साढ़े ते इद्दर सारे त्यार मनाए जंदे जि'यां कोई तुस दिवाली आखो दिवाली ऐ लोह्ड़ी ऐ साढ़े शिव खोड़ी होंदा शिव खोड़ी दा त्यार मनाया जंदा इत्थै बड़ा धूम धाम कन्नै बाकि माता वैश्णो देवी ऐ नवरात्रें च उद्दर बी बड़े धूम धाम कन्नै त्यार मनाए जंदे इद्दर झांकियां निकलदियां उप्पर होली ऐ मतलब बड़े सारे बसाखी दा मेला होइया बड़े सारे मेले होंदे जेह्ड़े साढ़े इत्थै त्यार मनाए जंदे जि'यां दिक्खो कि शिव खोड़ी ऐ शिव खोड़ी जेह्ड़ा कि शिव मतलब शिवरात्रि आखदे जिस्सी कि ओह् शिवरात्रि कि त्यार मनाया जंदा जेह्ड़ा शिव जी दा जिस दिन ब्याह् होंदा ओह् शिव खोड़ी ऐ इत्थै जेह्ड़ी मतलब कि गुफा शिव जी शिव जी दी जि'यां अमरनाथ दी गुफा इ'यां गै इद्दर ओह् गुफा शिव जी दी होर शिव जिल्लै दर्शन करने जंदे नैचरल गुफा आखदे जिस्सी ओह् गुफा उद्दर ऐ बनांदी बाकि माता वैश्णो देवी अगर तुस गेदे होगे कि ऐ कोई दस पंदरां किलोमीटर जेह्ड़ा पैद्दल चलियै जाना पौंदा दर्शन करने गी उप्पर माता दा भवन ऐ उप्पर बड़ी सोह्नी पिंडियां बनी दि'यां माता दि'यां मूर्तियां बनी दियां तुस दिक्खी सकदे ओह् होर बि बड़े सारे जेह्ड़े इद्दर साढ़े लोकल त्यार न जि'यां होली होई होली खेलने आह्ले होइये लोह्ड़ी होई बसाखी होई जी जी जी बावा जित्तो दी बावा जित्तो जेह्ड़े हे ना ओह् मतलब माता दा पुजारी हे ओ पैह्ले मतलब स्टार्टिंग च ओह् पुजारी रेआ हा कि जेल्लै जिद्दर बावा जित्तो रौंह्दे हे उद्दर कोई पानी निं होंदा हा ते ओह् डेली उद्दरा घरा उट्ठियै कि माता दा दरबार कोई चौह्दां किलोमीटर ओह् जेह्ड़ी डेली उद्दर जंदे हे न्होने ई ते सवेरै उट्ठना चौह्दां किलोमीटर जाना न्हौने ही फ्ही बापस घर आना लास्ट च उ'नें मतलब जिल्लै बड़े चिर होइया उ'नें जंदे फ्ही माता ने उ'नें दर्शन दित्ते कि भाई तुकी केह् चाहिदा फ्ही उ'नें आखेआ कि मेरे ग्रां च पानी निं ऐ फ्ही उ'नें माता ने उ'नें आशीर्वाद दित्ता कि उद्दर पानी होइया फ्ही हून पानी गै पानी ऐ उद्दर

जी कोई गल्ल निं जिल्लै बी आना चाहो फोन करी लैओ तुस असें